मैथिली तऽ हमर मातृभाषा छी मिथिलाके मातृभाषा मैथिली भेल तऽ हमरो सबकेँ हमहुँ सब मिथिलासंँ छी आओर मायके कोरेसंँ मैथिली मतलब बजैत आओर सुनैत एलहुँ हँ जेना बचपन से ही हमर सबके घरमे भी मैथिली बजल जाइत अछि आस पड़ोस समाजमे भी मैथिली ही बाजल जाइत अछि किआकि हमसब मिथिलवासी छी तऽ एहिमे तऽ कोनो दू मत नहि छै जे हमर सबके मिथिलामे मैथिली छोड़िके आओर कोनो जादा भाषा पर जोर देल जाइत अछि तऽ हमसब ई सब सीखलहुँ तऽ मायके कोरेसंँ सीखैत आएल छी जे जहिआसंँ जनम लेलहुँ जहिआसंँ मतलब किछु किछु समझे लागलहुँ तऽ ओहि दिनसँ सबके जतए भी देखए छिऐ अपन भले घरके आदमीके देखिए या पड़ोसीके या समाजके ककरो भी देखिए तऽ मैथिली पर ही मैथिलीमे ही बजैत छलऽ सब आओर जेनाकि हमर सबकेँ ई भेल सन्योग ई भेल जे पहलासंँ लए कऽ मैट्रिक तक जेनाकि हम कहलहुँ जे मैट्रिकसंँ हम डिप्लोमामे चलि गेलहुँ तऽ मैट्रिक तक हमरा सबकेँ ई रहए जे मैथिली एकटा अलगे सब्जेक्ट रहए जेकि बहुत मीठ सब्जेक्ट छै आओर मैथिली एहन सबजे मतलब जे भाषा यऽ मैथिली भाषा ओ दुनियामे सबसँ मीठगर भाषा छै जे मैथिलीमे शब्दो बहुत अछि हिंदीसंँ जादा शब्द मैथिलीमे अछि तऽ मैथिलीके बारेमे जते कहब ओते बहुत कम अछि